میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے کرکٹ مجھے اِس لئے پسند ہے میرے کو بچپن سے میرے بھائی کھیلنا سکھائے اور میرے کو جب چلنے بھی صحیح نہیں آتا تھا اُس وقت بیٹ دے کے نیچے سے انہوں بال ڈالتے تھے میرے کو مارنے لگاتے تھے اپنے ہاتھ سے اِس طریقے سے میں سیکھا پھر جیسے جیسے بڑا ہوتے گیا تب بھائیوں کو دیکھ کے تو اُن لوگ کو بہت شوق تھا کھیلنا کا کرکٹ اور ٹی وی پہ بھی بہت دیکھتے تھے کرکٹ وہ لوگ تو اُن کو دیکھتے دیکھتے میرا بھی شوق بڑھا لیکن جب بعد میں شعور آیا شعور آیا تو اور بھی اِس لئے بڑھ گیا کہ کرکٹ میں فِٹنس رہتی بھاگنا اُٹھنا کودنا اُچھلنا پھرنا پھر اور اِس وجہ سے بھی کرکٹ بہت پسند ہو گیا پھر میرے کو اپنی ایک فِٹنس بنی ہوئی رہتی بول کے فِٹنس کی خاطر بھی میں آج بھی کرکٹ کھیلتا ہوں